न मां कॾी डुकंदी कोन आहियां छोकी डुकण खां मुंहिंजो सासु फूलाए जंदो आहे त मूंखे ॾाढी तकलीफ़ु पवंदी आहे पण हा हिकु ॻाल्हि ज़रूरु चवंदमि स्वाथ्य रखण लाइ अने चाक़ु रहण लाइ त डुकण ॾाढो सुठो आहे अने इन लाइ त कॾी कॾी ट्रे ट्रेंड बि हूंदा आहिनि डुकण वारा ॾाढा ट्रेनर बि हूंदा आहिनि पण मां घटि वधि डुकंदी आहियां मां हलणु वधीक हलणु वधीक पसंदि कंदी आहियां